जदूं में बहुत जादा निक्की ही मतलब मिं अपनी सम्हाल ऐ तैह्लूं इन्ना जादा गाना सुनना फिल्मा दिक्खना बिल्कुल बी शैल नेईं हा लगदा पता की कुड़ियें ई जादा पसंद होंदा कोई टी वी सिरीयल दिक्खना ते मिगी टी वी सीरियल दिक्खना बहुत जादा पसंद हा ते अस शुरू शुरू बिच दिखदे हे डी डी नैशनल उप्पर इक सीरियल औंदा हा ते जेह्दे च इक गुड्डी क्रैक्टर हा ते ओह् मिं बहुत अच्छा लगदा हा ते तदूं में कोई दूसरी तीसरी पढ़दी होगी जदूं में ओह् दिखदी ही ते ओह्दे बाद बिच भी बस पढ़ाई बिच लग्गे दे रेह् इन्ना ध्यान नेईं दित्ता कुदै टी वी आह्लै पास्सै पर मिगी भी बी जदूं बड्डे बड्डे लोक एह् गाने सुनदे हे नपंजाबी गाने ते यार एह् केह् बाला दे नइक दूए ई गालियां कड्ढा दे केह् थ्होंदा इ'नेंई गालियां सुनियै जदूं मि थोह्ड़ी थोहड़ी अपनी सम्हाल आई जदूं कुदै स्कूल लग्गी जाना जदूं कुदै स्कैंडरी लैबल उप्पर पुज्जी भी मिं इ'यां उत्थै मेरे कन्नै बच्चे पढ़दे उंदे कन्नै कन्नै जेल्लै रिसैस होए चलो गाने गाओ यार में सोचां केह् गाने गांदे पढ़ने आह्लै पास्सै ध्यान निं दिंदे ते केह् गाने सुनने में छड़ियां गालियां कड्ढनियां ते गाने सुना ते गालियां कड्ढ़ा दे इक दूए ई ते मिकी पैह्ले कोई बी शैल नेईं हा नेईं मि कोई फिल्मां शैल लगदियां न मिकी कोई ऐक्टर ऐक्टरैस शैल लगदी अदे न मिगी लगदे गाने शैल पर जि'यां में इ'यां थोह्ड़े उम्र बधदी गेई जि'यां में कोई आखदे निं जेल्लै उस पड़ाव उप्पर पुज्जी जेल्लै बच्चे दा बिगड़ने दा टैम औंदा हा जिस उमरी बिच बच्चा बिगड़ने दे जादा चांस होंदे उस उम्री बिच जेल्लै में पुज्जी ठारां जेल्लै में पुज्जी ते मिं तैह्लूं बल्लें बल्लें थोह्ड़ा इ'यां गाने लगे समझ औन कि गाने दा असली मतलब केह् जेल्लै ओह् मिगी पैह्ले गाने समझ नेीं हे औंदे कि एह् बोल्ला दे केह् न भी जेल्लै मि थोह्ड़ी समझ औन लगी न अपने आप बिच कि अच्छा एह्दा एह् मतलब ऐ मि गाने बड़े जादा अच्छे लग्गना लगे ते भी मिगी सारे हां जादा शैल लगदी नेहा कक्कर ते नेहा कक्कर दे इन्ने प्यारे गाने होंदे न ते मतलब इ'यां दिल खुश होई जंदा ते ओह्दे एह् बालीबुड़ ऐक्ट्रैस ऐक्टर ऐक्ट्रैसेस पर मिगी अपनी सच्ची गल्ल सनां ते मिगी अपनी जम्मू दे मि जि'यां डुग्गर डोगरा ऐ ते मिकी अपना डोगरी भाशा दे गाने बड़े शैल लगदे ते में पराने पराने गाने सुननी होन्नीं ते साढ़े घर बी बड़े पराने पराने गाने घोड़ियां सुहाग ते बक्खरी बक्खरी चीजां मतलब इ'यां ब्याह् आह्ले घर जंदे ते उत्थै गांदे बड़ा चंगा लगदा कि बड़े अच्छे लगदे ते एह् गाने इंदा कोई इ'यां मजा बी औंदा और सुनने ते अज्ज कल जेह्ड़े गाने न ओह् ते इ'यां दमाग खराब आह्ले गाने न इ'यां इ'यां इ'यां आखदे निं जिन्ने ई जिं'दी बुद्धी भ्रश्ट होइ दी इ'यै नेह् गाने पर जेह्ड़े पराने जमाने दे गाने तर्ज उंदी इ'यां दिल खुश करूड़दा हा ते हून जि'यां कि साढ़े जम्मू दे सिंगर न ओह् जेह्ड़े उत्थै मानसर उं'दा हून नाम नि आखदे रिंकू जी उंदे गाने मि बड़े चंगे लगदे जि'यां मैह्लां दी रानी वनाया मि बहुत चंगा लग्गेआ और साढ़ी रियासी दी बथ्हेरे सिंगर न साढ़े रियासी दे बड़े अच्छे अच्छे डोगरी प्रोमोट करा दे ते डोगरी दे गाने मिं बहुत जादा अच्छे लगदे में चाह्न्नीं कि डोगरी जादा शा जादा प्रमोट होऐ ते साढ़े जिन्ने गाने फिल्मां हर जगह् डोगरी दा नांऽ होऐ हिंदी जानदे ते इ'यां लोक डोगरी जानन डोगरी ई समझन ते साढ़ै जेह्का कल्चर बढ़ावा थ्होऐ ते मेरा ते इ'यै इक सपना ऐ कि एह् चीज होऐ ते मिगी फिल्मां डोगरी दियां बहुत पसंद न ते कन्नै डोगरी दे गाने बहुत पसंद न ते मिकी डोगरी दा सिंगर इक पसंद ऐ ओह् ऐ साढ़े रिंकू जी और जम्मू दे